हँ हमरा सभकेँ राज्यमे तऽ हम सभ मिथिलामे छी तऽ मैथलिये बजैत छी आओर हमर सभकेँ भाषा बहुत जादा मिठास अछि आओर मैथिली भाषा भारतमे तऽ अष्ट अष्टम भाषामे अबैत छै लेकिन हमरा सभकेँ राज्यमे मैथिली बाहर बाहरसे आदमी सभ अबैया मैथिली सिखऽ हमरा सभसँ आओर कहुँ हम सभ कहुँ जाइत छी तऽ ओतहुँ हम सभ मैथिलिये बजनाइ आओर बाजऽ चाहैत छी आओर बजबो बातो करैत छी ककरोसँ तऽ मैथलियेमे बात करैत छी आओर जे किछु भी यऽ आओर आदमी सभ अबैत छथिन मैथिली बहुत जादा मिठास भाषा भेलै आओर मैथिलीमे तऽ अछि आब तऽ सभ मिथिलाके जतेक अछि से सभ हम सभ मैथलियेमे बजैत छी कोनो एम्हर ओम्हरके तऽ छै नहि जे कि मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ भाषा छै बाहर दोसर कहुँ हम सभ दोस्तो से बात करैत छी चाहे घरमे बात करैत छी तऽ हुनको सभ से मैथलियेमे बात करैत छी आओर मैथिलीमे बात करऽमे हमरा सभकेँ किछु अपन जे अछि से अपन फीलिङ्ग कहुँ हम सभ दिल्ली घर से बाहर कहुँ जाइत छी ओतहुँ तऽ मैथलियेमे बात करैत छी जाइत छी दोस्त रहै चाहै केओ सभ साथे मैथलियेमे बात करैत छी